मेरा नाम ऐ संजीव कुमार ते में आं एल्लै रियासी डिस्ट्रिक दा रौह्ने आह्ला ते मेरी उमर ऐ त्रीह् साल ते ब्याह् श्याह् ते होई गेदा ते टब्बर टुब्बर ते ऐ पर गल्लबात इ'यां कि महाराज कम्म ते करना पौंदा गै कम्म ते अस करै न गै ते कम्म दी गल्लबात एह् ऐ कि एल्लै अस मैडिकल लैन च कम्म करै ने पैह्ले में केह् सोचेआ हा कि महां चलो कोशश करने आं कोई होर फील्ड बिच्च कम्म करने आं कि दसमीं पास कीती ओह्दे बाद महां किश जां बाह्रमीं करियै कोई ग्रैजुऐशन करी लैंदे ओल्लै साढ़े जमाने इ'यै चलदा हा मगर हून गल्लबात इ'यां ऐ कि फिर में सोचेआ में नेईं जार महां इन्ना लम्मां प्रोसैस नेईं चलदा ते फ्ही इक कम्म करने आं सिद्धा महां मैडिकल लैन च कम्म करने आं फ्ही में दसमीं दे बाद इक कोर्स आंदा मेल मल्टीप्रपज़ दा ते में ओह् कोर्स जाइन कीता ओह् में कोर्स जाइन कीता ते ओह् कोर्स जाइन करने दे बाद डेढ साल दा ओह् कोर्स कीता ओह्दे बाद फ्ही जाइयै में फार्मसिस्ट दा कोर्स जाइन कीता ओह् कोर्स फिर दो साल दा हा मतलब साढ्ढे त्रै साल होई गे ओह् कोर्स कंपलीट करियै फ्ही इक फार्मसिस्ट दा मेरा प्रापर जेह्का होएआ कम्म बनी गेआ ओह्दे बाद बी मैडिकल लैन च पैह्लें में कुदै कम्म सिक्खने गी गेआ फ्ही कम्म सिक्खेआ इयां अस्पताल ड्यूटी बगैरा लग्गी इ'यां इयां कम्म चलेआ ते उत्थें कम्म बगैरा सिक्खेआ ओह्दे बाद फ्ही में इक ह्ट्टियै कम्म कीता हट्टियै कम्म कीता तनखाह् ऐ तोहें गी पता गै किन्नी गै लब्भी जंदी तनखाह् ज्यादा किश लभदी ऐ नी ऐ शुरू शुरू च ते फ्ही हट्टियै कम्म करन लग्गेआ ते किश म्हीने उत्थें हट्टियै कम्म कीता हट्टियै कम्म कीता इयै कस्टमर बगैरा कन्नै कियां डील करना कुसै गी केह्ड़ा दवाई देनी कियां ओह् चीज़ां पता कीतियां फ्ही में इक अस्पताल कम्म कीता अस्पताल में हैल्परें च कम्म कीता ते उत्थें बी में कोई छे म्हीने कम्म कीता अस्पताल उत्थें कम्म करने दे बाद उत्थें ड्यूटी देनी डे नाईट ते पेशैंटें गी दवाईयां पजानियां केह्ड़ी पजानी केह्ड़ी दिक्खनी केह् नेईं देनी केह्ड़ी नेईं देनी एह् बगैरा सब किश सिस्टम दिक्खेआ उत्थें उत्थां सिक्खने दे बाद फ्ही अ'ऊ आई गेआ घर फ्ही फ्ही ओह्दे बाद में सोचेआ महां हून किश होर करने आं इस्सै फील्ड बिच्च कुदै होर कम्म करने आं कोई प्रॉपर वे बिच्च क्योंकि इत्थें मिगी ज्यादा खास लब्भा दा नेहा फ्ही ओह्दे बाद फ्ही अ'ऊं जम्मू कम्म करन लगा जम्मू कम्म करना लगा ह्ट्टियै ते उत्थें के उत्थें कम्म करन लगा ते उत्थें मेरा अ'ऊं एल्लै काफी टाइम होई में कम्म करदे ते हून थोह्ड़ा ठीक ऐ सिस्टम कि दवाईयां बगैरा बेचा न होर लोकें पेशैंट गी दवाई देऐ न पूरा सिस्टम त्यार ऐ ते ओह्दे कोई चक्कर नी ऐ बाकी कैरियर कियां डिसाइड कीता हा कि एह् कैरियर दा चक्कर एह् हा कि पैह्लें में पता नेहा कि में करना केह् चाहि्दा कोई अपना ऐम नेहा लाइफ च छड़ा पढ़े पढ़ा दा हा ते करी जा दा हा कोई कोई पुच्छ मंग नेईं ही करना केह् चाहि्दा केह् नी करना चाहि्दा कोई पता नी छड़ा पढ़ो ते अग्गें जां बढ़दे चलो बस बट एह् ऐ कि फ्ही ओह्दे बाद में सोचेआ कि महां यार किश न किश प्रापर कोई इक साइड पकड़नी पौनी फ्ही में जाइयै इस सैड पगड़ियै ते फ्ही एह् कम्म बनेआ एह् कम्म बनने दे बाद अज्ज हून काफी टैम होई गेआ कम्म करदे ते हून थ्होड़ा स्टेवल ऐ सब किश बट कल गी हून चाहन्नां कि हून अ'ऊं अपना बी कम्म खोल्लां ते अपना कम्म खोल्लियै इस्सै मैडिकल दा ते हून कल गी थोह्ड़ा अपना किश करां हून दिक्खने आं केह् होंदा अग्गें अग्गें हून थोह्ड़ा सोचना पौना कि कियां सिस्टम चलदा ऐ वैसे ठीक ऐ सब किश इ'यां इन्ना ओह् नी ऐ